हेलो सर ओला से बोल रहे हो हाँ सर मुझे क्या है मैं गौरव बोल रहा हूँ मुझे एक कैब बुक करनी है आपकी हाँ तो सर मुझे क्या है कि वो रेलवे इस्टेसन हिण्डौन सिटी पे जाना है तो मुझे आपकी कैब बुक करनी है और सर मुझे क्या है कि यहां पे दस बजे चाहिएगी जी बियाने मोड़ पे तो आप दस बजे सर तुरंत आ जाइएगा जल्दी आप आ सकते हो हाँ तो आप मुझे क्या है दस बजे फ़िक्स दस बजे आ जाना क्योंकि मेरी ट्रैन है फिर निकल जाएगी हाँ तो आप जल्दी आने की कोशिश करना हाँ और मुझे क्या है कैब बुक करनी है कैब बुक की है मैंने तो जहाँ आप जल्दी से आ जाइए मुझे और जो है अपने स्थान पर वहाँ पे जल्दी ही छोड़ देना ठीक है सर धन्यवाद